चलो में तुसें सनाना लगेआ कि च्हा बड़ी मश्हूर होंदी च्हा कियां बनदी ते केह् चक्कर होंदा भला च्हा बनदी तां सारे तरीके स्हेई होंदे च्हा बनाने दे पर इंदै च जेह्ड़ा पराना तरीका दिलै नै जेह्ड़ा पैह्ला सारैं शा पैह्ला दिक्खनां चुल्ला चल्ला अपना देस्सी चुल्ला लकड़ियैं अग्ग बालियै ते उंदी उसी लकड़ियां लानियां अग्ग उग्ग बालनी निग्गर बदानी पैह्लैं फिर लैना पतीला पतीले गी देना तुग्गा तुग्ग केह् होंदा कि सुहा लैंदे जेह्ड़ी लकड़ियां अस च्हुल्ली लान्ने ओह् होई जंदियां बुज्जी जंदियां जिसलै बिल्कुल राख बनी जंदी उंदी सुहा लैनी भिरी उसी गिल्ला करना थोह्ड़ा पतीलै तै चार चबक्खै लाना उसी तुग्गा देना तुग्ग देनै शा बाद च उसी रक्खना चुल्ले पर फिर अग्ग बालियै पतीला जिसलै भखना ते उसदै च पाना पानी उने पाना बाद च उसी गड़कन देना बिंदग ओह्दै च पाने गड़केआ जिसलै सैल गड़केआ पानी ते ओह्दै बाद ओह्दै च पानी चाह् पत्ती चाह् पाना पत्ती ते पत्ती पानैं दै बाद उसी गड़काना शैल रेड़ा रूड़ा देनै ते गड़काई गड़कुईयै उसी तां उतारियै रेड़ा रूड़ा देना जिसलै पूरा रंग काला फिरी जा फ्ही पाई ओड़ेआ ओह्दै च लून थोह्ड़ा सोआद अनुसार थोह्ड़ा हारा लून पाया ओह्दै शा बाद च पाया दुध्द जिन्ना मर्जी पाओ तुस चाह् पानी पैक्ट आह्ला लेई लैओ अमूल आह्ला गवा दा दुध्द होंदा इद्दर बड़े सारे लोकैं गवां रक्खी दियां उंदा दुध्द पाओ दुध्द बनाओ ओह्दै शा बाद शै करिया मिक्स करियै खंड पानी सोआद अनुसार खंड पानी पूरी गड़कानी उसी शैल गड़कानी तसल्ली बक्श मतलव गड़काई गड़काई उसी बिल्कुल रंग बनाना गाड़ा करी ओड़ना गाड़ा करी ओड़ना बिल्कुल इयां बिल्कुल गाड़ा करी ओड़ना उसी गड़कानी दो चार बारी ते गड़कनैं सा बाद च गड़कानैं दै बाद च उसी फ्ही गड़कन देनी बाद च जिसलै गड़की गोई ओह्दै सा बाद च साढ़ै इत्थें गलासू होंदे इक लोहे ते बी होंदा सटील दी जि नें गी गलांदे ओह्दै शा बाद इत्तें मिट्टी आह्ले कुज्जे बी होंदे मिट्टिये दे जेह्ड़े होंदा ओह्दै च पीनें दा सोआद ई बक्खरा होंदा ते इक बनदी राजस्तान च च्हा राजस्तान च के इन्ना रेता जादा गर्म होंदा इन्ना के ओह्दै च बंदा बी खड़ोऐ पंज मैंट तां ओह् बी फकोई जन जा उत्थे केह् करदे भांडा रखदे रेतै च दब्बियै ओह्दै च पादा होंदा सारा समान चाही दा सारा जिन्नी बनानी होंदा च्हा सारा समान पादा होंदा चाही दा चाही दा सारा समान पादा होंदा ते उत्थें ओह्दै च दब्बियै रेतै च थोह्ड़ा दबदे रेता रखदे कि धुप बड़ी पौंदी ऐ ओह् बनी जंदी चाह् जल्दी बनी जंदी जल्दी बी नेंई मतलव टाईम ते लगदा गै होना होर बी ते समान पादा होंदा रेतै च गड़की जंदी उस राजस्तान च कौड़े कप होंदे मिट्टी दे ओह्दै च पीना ओह्दै च सोआद बक्खरा ओंदा बाई गाड बड़ी फील आंदी उंदी माह्नू खुश बी होई जंदा कि कीता जां चाह् बनाई बी ऐ जां कुश कीता तां उस इयां च्हा पीनें दा उद्धर दी चाह् पीने दा मज़ा ई बक्खरा होंदा इयां ते सारे अपनैं अपनैं चाह् पींदे जेह्ड़ा बाह्र जेह्ड़ा टूर पर जाईयै कुदै चाह् पीनी बनानी बोलना बनानें गी ऐसी बनाओ जां अपूं बनाईयै पियो ओह्दा मज़ा गै बक्खरा ऐ इक चाह् बड़ी मश्हूर ऐ साढ़े इत्थें इंडिया च चाही आह्ला इक बंदा चाह् बनांदा ते उन्न चाही दा बिजनस शुरु कीता हा थोह्ड़े चिर पैह्लैं ते अज्ज दे टैम उप्पर ओह् जित्थें है उत्थे टॉप टॉप नंबर बन चाही आह्ला ओह्दै श च्हा पीनें गी बड़े बड़े बंदे आंदे जेह्ड़ा अम्बानी ऐ ओह्दे बी ब्याह् हा उसी सद्दे दा स्टॉल लाने गी चाही दा मतलव चाह् बनादें इक तरीके प्यार नै कि पता गै नी लगदा जार केह् होआ दा बड़ा मज़ा आंदा चाह् पीनें गी तां लोग गलांदे इंडिया दी चाह् ब़ड़ी मश्हूर ऐ बड़े साल दी लादां हून लोकें गी केह् पता प्यार नै बनादी होऐ तां औंदा